कोंकणी ही गोंयची मायभास आनी जेन्ना आमी आमच्या मायभाशेंतल्यान कोणाकडेनूय संवाद सादतात तेन्ना तो रोखडोच एकामेकांक समजूं येता कोंकणी भास ही अशी भास जेणें करून लोक आपल्या मनांतलें जें एकमेका बद्दल विचार आसात किंवा फिलिंग्स आसात ते बरे भशेन एकमेकाक सांगूंक शकतात आनी ही भास लोकांक आपुलकेन एकमेकां कडेन जोडून दवरता